गामियारि ओनसोल गामियारि ओनसोलाव नोङो बांसिनानोथ' नोङो गेदेर गेदेर फाला आबादारिफोर गैया होनजायो नोङो फिसा फिसा आबादारि जेरै नोङो गोदोनि जानाखि नोङो आबाद मावनायनि राहा मोसौजोंनो मावनाय जेरेखम नोङो आलिफोर खोनांगौब्ला नोङो गावनो खदालजों खोनाय हालौनांगौब्ला बिदिनो मोसौ आरो नांगालजों हालौनाय आरो नों माखासे नोङो जौगा रोखोमनि जोलै बायनो रोङो बाहायै जौगा थाखानि हासार बाहायै बेफोरजोंनो गामि ओनसोलाव आबादखौ मावनाय जायो दा नों आबादखौ मावो नांगौ रोखोमै बे आबादारिफ्रा गामि ओनसोलनिफ्रा आबादारिफोरा नांगौ रोखोमै गावसिनि मोन्नांगौ फिथाइखौ फसलखौ मोना जाहैयो जायनि थाखाय बिसोरो बोसोरनि जानाय फसलफोरखौ बुथुमनो हाया जाहैयो बिदिनो बिसोर जोबोर दुखु खस्थ'यै बिसोरो गावनि न'खरखौ खांनांगौनि थाखायनो बेफोरखौ मावनांगौ जायैयो नाथाय गामि ओनसोलना ओरैबादिबो नोङो आबादारिबो दङ जायनाखि नोङो माखासे राङारि बिथिङाव जौगा खांखानाय जेरेखम बिस्रा जेनिबो आंखाल गैया ट्रेख्टर दङ नोङो पावार ट्रिलार दङ नोङो बिसोर जौगा थाखोनि जोलै बायनानै आबाद मावनो हायो बिजों लोगोसे जौगा रोखोमनि जोलै बिसोरो गोबां गोदान गोदान नोङो सोलोंथाइ लानानै बिसोरो आबादखौ मावनाय जायो बिसोरो खिन्थु जौगागासिनो दङ गामि ओनसोलाव गामि ओनसोल

बेबादिनो जौगा थाखोनि माखासे आयजेंफोर बाहायनानै आबाद मावनायनि बेलायाव नोङो गेदेर आबादारिफ्रा देरगासिनो दङ देरनाया देरा नङा दा नोङो गेदेद आबादारिफ्राल' देरनानै माखासे फिसा आबादारिफ्रा नोङो माखासे जेंनायाव गोग्लैगासिनो दङ जेंनाफ्रानो जायैदों बिदिन्थि बादियै जेरेखम नोङो गेदेद गेदेद नोङो गामियारि गामिनि आबादारिफ्रा नोङो सब खमसमनि गेजेरावनो बिसोरो गावसोरनि आबादखौ मावनानै दिहुन्नो हायो जेरेखम माइ गायैबाय बिसोरो माइ गायनानै माइ गायनायाव ट्रेक्टरजों नोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां हालौबाय हालौनानै नोङो बेआव जौगा थाखोनि जोलै बाहायनानै बिसोरो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद दिहुननो हाबाय नाथाय नों फिसा आबादारिनि बेलायाव ओरैबादि जाहैयो बिसोरो फारसेथिंजाय नोङो हा हुआबो खम जाहैयो फिसा आबादारिफोरनियाव आरोबाव नोङो बिसोरो बारा सोलोंथाइ गैयि बुंबाबो बुंबा बुंजायो गामि ओनसोलाव फिसा आबादारिफ्रा बेरोखोम सोलियो नालाय आं बिखौनो बुंनाय जाबाय आमफ्राय माबा रांखान्थियारि नोङो जरुला जायैसै ओरै माबाफोरा फिसा आबादारिफ्रा फारसेथिंजाय हा हुफ्राबो नोङो खम हायाव बिसोर आबाद खालामसै नाथाय समा गोबावसिन लासै नाथाय गेदेत गेदेत आबादारिफोरनि बेलायाव बेबादि बेनि उल्था जायैबाय आरोखि बिसोरो खम समावनो हाबाफोरखौ माव मिसिनारि आयजेंजों बिसोरो मावनानै फोजोबनो हाबाय नाथाय फिसा आबादारिफोर बेनि बे राहा बेबस्थाखौ खालामनानै लानो हायो नोङो जौगायै जाहैयो जायनि जाहोनाव बिसोरो मोनसे समाव गावनि बे आबाद मावनायखौनो गारनानै गारनांगौ जायैयो गारनानै नोङो गुबुन गुबुन आबादनि अनगायै नोङो शिल्प दारिमिन बिफोरावसो बिसोरो दावसा हिसाबै लेबार हिसाबै थांनांगौ जाहैयो बे मोनसे जेंना जानानै फैयो फिसा आबादारिफोरनि बेलायाव आरो गेदेर आबादारिफोरा जाहैबाय नोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै बिसोरो गावनि रांखान्थियारि बिथिंआव बिसोरो जौ जौगानो हानायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरखम बिसोरो बोसोरनि खेबसेल' आबाद मावा बिसोरो बोसोराव अनेक खेबथाम बिसोरखौ आबाद मावो बिसोरो जेरेखम नोङो जोंनि ओनसोलाव जानाय बादियै माइ गायखांनायनि उनाव बिसोरो ट्रेक्टरजों दाम दुम हालौसै हालौखांनायनि उनाव आरोबाव बिसोरो बिदिनो कमारसियेल आबाद जेरेखम बेसर आमफाय मागा माथि खालाय गुजि बेफोरखौबो मावो बिसोरो मावनानै बिखौ फाननानै बिसोरो गोबां आरजिनो हायो रां आरजिनो हायो आरोबाव फिसा आबादारिफोरनि खेथ्रआवथ' नोङो जोबोत खस्थ' आनो जायो बेफोरबादिखौ मावनो थाखाय आरखि आबादखौ मावनो थाखाय जेरखम नोङो मोसौजों हालौनानै बेसे बुरजा हालौनो हानो जायनि थाखाय बिसोरो गिदिर आबारि आबादारिफोरजों रुजुनायाव बिसोरो हाहैया जाहैयो